हमारे राज्य में पहले के जीव था बुढ़ बुढ़िगा लोग धोती कुर्ता यही लोग पहनते थे कुछ कुछ समय बाद वह आदमी पैजामा पहनते थे या धोती के बाद वह पैंट शर्ट पहनते थे अब यह ज़माना आ गया पहले लोग लेडीस लोग सब साड़ी साय यह सब कुछ करते थे अब यही ज़माना आ गया सो दुपट्टा लहँगा यह सब यह सब यूज करते हैं यह ज़माना ऐसा बदल गया आने वाला सी समय आ गया है ऐसा असे लोग लोग जेन्स लोग लोग देखते हैं जिन्स पहनते हैं शर्ट पहनते हैं लेडीस लोगों को देखते हैं कितना बहुत को जितना पैसा है में मनटिक्का पहनता है मंगल सूत्र पहनते हैं ग़रीब लोग को जो ही है वही पहनावा है ज़माना बदल गया